पूर्णियामे रोजगारके सबसँ मुख्य स्रोत कृषि छै खेती बाड़ी खेती बाड़ीमे यहाँ मकइ धान सब्जी आलू सब लागै छै मकइ छओ महीनामे कटै छै धान उसके बाद धान लागै छै कोइ कोइ आलूके खेती करै छै आलू तीन महीनामे भए जाइ छै कोइ कोइ कोबी लगाबै छै बैगन लगाबै छै यही सब छै मकइमे बहुत लेबर लागै छै बहुत मेहनत लागै छै मकइमे बहुत खर्च हुवे छै यही सब होइ छै खेतीमे आलूमे आलूमे कम समयमे जादा भए जाइ छै आलूके खेती आलूमे जादा पैसा हुवे छै आलूके खेतीमे कोइ कोइ धान लगेलकऽ धानके खेतीमे कोइ साल बारिश नहि हुवे छै तऽ धान नहि हुवे छै जैसे ई साल सूखा पड़ि गेलै तऽ ई साल धान नहि हुवे रहल छै किसान सबकेँ हालत खराब छै पूरा फिर भी किसान सब की करतै खेती करैला पड़ै छै ई बार धान छोड़ि सब सब्जी लगाए रहल छै कोइ मिर्चाइ लगेलकौ धान जोति जोति कऽ कोइ कोबी लगाए रहल छै कोइ कुछ करि रहल छै यही सब छै खेती खेती बाड़ी यही सब भए रहल छै मुख्य स्रोत